जी

जी आपको किस टाइप के फूल चाहिए मेरे पास गेंदा का फूल हो गया फिर गुलाब का फूल हो गया आपको प्लास्टिक के चाहिए या नोर्मल फूल चाहिए या गुलदस्ते वग़ैरह चाहिए मिल जाएंगे फूलों की प्राइस सेम जैसे जिस टाइप के फूल हैं ना जेसे गुलाब का फूल हो गया गुलाब के फूल की क़ीमत एक सौ बीस रुपये गेंदे का फूल हो गया उसकी क़ीमत है एक सौ अस्सी रुपये जी सारी वराईटी की जी वह भी वह भी मिल जाएंगे सारे वराईटी के मिल जाएंगे आप आकर देख लेना आपको जैसे चाहिए फोटो जी मैं आपको फोटो सेंड कर दूँगी जी जी ठीक है